खंयचोय राजकीय पंगड वा संस्था हे खंयचेय तरेचे आयोजन करुंक शकता जे ते आयोजन करपाक शकता त्या खेळाचे आयोजन करुंक शकता राष्ट्रीय स्थराचेर करुं शकता स्टेट म्हणजे आपणाचे स्टेटीचे थराचेर करुंक शकतां अश्या खंयच्याय स्थराचेर करुं शकता जर तेंची केपेबलिटी आसात म्हणजे ते तर करुंक शकतात अशें स्पोन्सरर मेळून तशें बाकीचे तेंका पयशें मेळटात तशें हे सगळें मेळोन तेंच्या बरोबर काम करपाक तशें मनीस आसात अशें जर सगळे आसत जाल्यार ते कसलेंय सर्त घडोन हाडूंक शकतां तेका अमकेंच जाय अशें ना कित्याक त्या खेळा बद्दल तेंका म्हायती आसूंक जाय त्या खेळा बद्दल तेंका दुसऱ्या स्टेटींतले दुसऱ्या कंट्रीतले अशें पंगड हाडटलो जाल्यार तेंका कॉन्टेक्ट करपाक मेळोंक जाय अशें करीत अशें जर तेंचे कडेन ये आसत मेन पावर आसत जाल्यार ते घडोवन हाडूंक शकता तेका अमकीत सर्त घडोन हाडटले अमकीत हे करतले अशें कांय ना कित्याक तें तेंच्या केपेबलिटीचेर आसता ते कितें घडो करुंक शकतात तेंज्यात वांगडा ते घडोन हाडूंक शकतात तेका अमकेत ये जाय अशें ना सो तेंचे कडेन तर केपेबलिटी आसा तेंचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार आसात मैदाना तयार आसात जाल्यार ते कसलोय खेळ घडोवन हाडूंक शकतात राष्ट्रीय थराचेरुय हाडूंक शकतात इंटरनॅशनल थराचेरुय हाडूंक शकतात की तेका अमकेत खेळ तयार करतले अशें ना